گاؤں یعنی دیہات جسے گاؤں بھی کہتے ہیں عام طور پر سال میں صرف ایک دو مرتبہ ہی جاتا ہوں

جانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے جب چھٹیاں پڑتی ہیں کیونکہ ہم شہر میں رہتے ہیں سٹی میں رہتے ہیں اور چھٹیاں جب ہوتی ہیں تو اپنے رشتے داروں سے ملنے گاؤں کی زمین ہیں کھیتی باڑی ہے اس کو سال چھ مہینے میں ایک مرتبہ دیکھ بھال کرنے ان پہ نظر ثانی کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اسی بہانے اپنے رشتےداروں سے اپنے بڑے بوڑھوں سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور آب و ہوا کی بھی کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے کیونکہ شہر کی فضا اور گاؤں کی فضا میں دیہات کی فضا میں بہت فرق ہوتا ہے اور وہاں کا پریاورن وہاں کے ماحولیات جو ہیں اچھے ہوتے ہیں تو اس لیے بھی ہم اس لیے بھی میں گاؤں جاتا ہوں تاکہ تھوڑا سا نیچرل جو ہے کیونکہ آج بھی گاؤں کے اندر نیچر ہے اور یقیناً انسان کی زندگی جو ہے وہ نیچر سے ہی بنی ہوئی ہے تو وہ شہر میں یہ چیز نہیں ملتی کیونکہ شہر شہر کی زندگی ایک بہت مصروف ترین زندگی ہے اور ہر ایک انسان اپنے کام میں مصروف ہے اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر سکے بیٹھ سکے لیکن گاؤں جب ہم چھٹیوں میں بار بار اس لیے جاتے ہیں اور عام طور پر چھٹیوں میں میں گاؤں جاتا ہوں تاکہ وہاں کے نے وہاں کے نیچرل سے فائدہ اٹھا سکیں اپنے رشتےداروں سے اپنے بڑے بوڑھوں سے ملاقات کر سکیں اس مقصد کے تحت میرا گاؤں ہمیشہ جانا ہوتا ہے